अहाँसभकेँ हम बता दै छी कि हमर जे बेसिक रिपोर्ट जे छै ने हम दिन प्रतिदिन मतलब सबेरे डेली डेली हम अहाँकेँ बता दै छी कि डेली हम चारि बजे उठि जाइ छी भोरके डेली हम चारि बजे उठि जाइ छी पहिले जाइ छी फ्रेश होइ छी बाथरूम आर गेली शौचालय आर गेली इसके बाद फेर अहाँके बता दै छी आबै छी तकर बाद से हमे गुड़ चना खाइ छी समझलिए हम गुड़ चना अहाँकेँ बता दै छी गुड़ चना खएलाके बाद हम गुड़ चना खएलाके बाद तकर बाद हम कि करै छी रनिन्ग जुत्ता हम पिन्है छी ठीक हइ रनिन्ग जुत्ता पिन्हलाके बाद हम अपना गामके फील्ड जे छै ओहिमे हम बतबै छी अहाँके डेलीके हम पाँच किलोमीटर डेलीके हम दौड़ै छी डेलीके दौड़ै छी पाँच किलोमीटर आओर हम बता दै छी कि हमर जे शुरुए से जे हम बचपनमे जहिआ हम बता दै छी अहाँकेँ पहिला दुसरा किलासमे जे हम पढ़ैत रहथिन तऽ हमर मतलब पहिलेसे जे हम सपना जे रहै हम लक्ष्य जे हम पाबैले चाहैत रही ओ हमर आर्मीमे जाइके लक्ष्य रहै अहाँकेँ बता दै छी कि हमर आर्मीमे जाइके लक्ष्य रहै एहिले हम डेली सुबहके ठण्डा होइ या गरमी होइ डेली हम बता दै छी अहाँकेँ कि डेली हम पाँच किलोमीटर रनिन्ग करै छी ओहिके साथ जे हम अहाँकेँ बता दी व्यायाम भी करै छी डेली हम दौड़ै छी हमर जे लक्ष्य रहै आर्मीमे जाइके हम फारमो एकबेर भरली हन समझली एहिबेर हम फोरमो भरली हन लेकिन आब देखिऔ कि होइ छै अगर नीँव तऽ हमरा तरफसे मजगूते छनि आओर हम अपना आपके हम सुधारैके प्रयास करब करब आओर तकर बाद हम बता दै छी अहाँकेँ अहाँकेँ बता दै छी कि हम डेली हइ ने मतलब दौड़ै छी आर्मीमे जाइके हमर प्रयास हइ हम हम बता दै छिए कि हम जाएब आओर डेली हम दौड़ै छी एहन लक्ष्य यही हइ हमर कि आर्मीमे हम जाएब आर्मीमे जाइमे जाके हम देशके सेवा करिए बॉडरपर हम रहिए हमर बॉडरपर रहब तऽ तकर बाद ने सब देश सुरक्षित रहतै हमर सौख हइ कि तिरङ्गामे लपटिके हम आइए बस इएहसब हमर सौख छै आओर हम कि बताबू अहाँके इएह हम लक्ष्य हासिल करैले चाहै छी डेली हम एहिके चलिते दिन प्रतिदिन डेली हम मेहनति दौड़ै छी डेली रनिन्ग पाँच किलोमीटर छओ किलोमीटर डेली हम दौड़ै छी एहिके चलिते हम एगो रनिन्ग जुत्ता भी लऽ अएली हन अँ डे दौड़ैवला जूता जे अहाँ नाम सुनने हैब दौड़ैवला जुत्ता हम लोक खरिदके लऽ अएलिए हन आओर डेली हम दौड़ै छी पाँच किलोमीटर डेली